आदसा नोंथां जिथु आं नोंनि रेस्टुरेननिफ्राइ जिथु मोनसेआव जाग्रा सावमिन अरदार होदोंमोन बे सावमिनाखौथ' आङो जेरैबादि नांगौबादि आं मोनासै आं सिकोन सावमिनसो बिदोंमोन नाथाय नोङो पर्क सावमिनसो खालामना हरदों दा आं बेखौ माब्रै केनसेल खालाम माब्रै नोंनो हरफिनो हागोन बे केनसेलनि माबाखौ आंनो हरफिनलाय आं जाहाथे बेखौ केनसेल खालामनो हायो